गोंयची सद्याची शिक्षण पद्दती पळयली जाल्यार ती खूब भुरग्यां खातीर पोश्टक आसा जी शिक्षणाची पद्दत जी आसा ती भुरग्यांक खूब मैत्री करपा सारकी आसा भुरग्यांक शाळेंत वचपाक खातीर उमेद वाडोवपाची आसा शाळेंत विविध प्रकारचे वेगळे वेगळे विंगड विंगड प्रकारचे उपक्रम आज राबयल्ले वता शाळेन मेन म्हणल्यार मुख्य म्हणल्यार भुरग्यांक आज शाळेन मिड डे मील दिलें वता मिड डे मील म्हळ्यार तांकां एक दीस उसळ आसता एक दीस पुलाव आसता पावभाजी आसता वेगळे वेगळे प्रकार जे घरा कडच्यान भुरग्यांक हाडपाक शक्य नासता तें मीड डे मील प्रकार आज पुर्ण गोंयभर वेगळ्या वेगळ्या शाळांनी विविध संस्था म्हणजे विविध महिला वर्ग जे सॅल्फ हॅल्प ग्रूप जे निर्माण केल्ले आसा ते सगळे सॅल्फ हॅल्प ग्रूप ज्यो महिला जे गट महिलांचे वेगळे वेगळे गट एकत्र येवन शाळेंतल्या भुरग्यांक वेगळ्यो वेगळ्यो शाळां एक गट घेता आपल्या बरोबर आनी ह्या वेगळ्या वेगळ्या शाळांनी हो गट पोश्टीक अन्न पदार्थ पावयता शाळेन पयली हे भुरग्यांक असले अन्न पदार्थ मेळनाशिल्ले आज ही पद्दत सुरू केल्या जवळ जवळ धा बरा वर्सां जाली आनी हेका बरो प्रतिसाद मेळटा जेणे करून भुरग्यांची भलायकी बरी उरची आनी हे पदार्थ हे मिड डे मील जे आसा तें फुकट म्हणल्यार पयशे दिनासतना सरकाराचो पयसो जो आसता तो त्या महिला महिला गटाक वता म्हणजे सॅल्फ हॅल्प ग्रुपा खातीर वता आनी भुरग्यांक बरें पोश्टीक पदार्थ खावपाक मेळटा

सायकली मेळपाच्यो आसा आनी वेगळ्या वेगळ्या जे प्रकार आसता म्हणजे भुरग्यां खातीर वेगळे वेगळे उपक्रम राबयल्ले वता जे सांस्कृतीक म्हणा शैक्षणीक म्हणा क्रिडा मळार म्हणा भुरग्यांक वेगळे वेगळे क्षेत्रांनी चमकोवपाक मेळटा आनी शाळेन वावरपाक बेजार येना कारण शाळांनी आतां चडश्यो स्मार्ट क्लासीस जाल्ल्यो आसा कंप्युटराचो वापर जाल्लो आसता मोबायल वापर जाल्लो आसता ऑनलायन क्लासी जाल्ल्यो आसता ह्या प्रकारे आनी हे मिड डे मिलाच्या आदारान शाळेन एक पोशक अशें वातावरण विद्यार्थ्यां खातीर आनी शिक्षका खातीर निर्मिल्लें आसा